हांयेन केल्लो तो एक हायक जो म्हाका आयज मेरेन याद आसा तो म्हणजे आंबोली घाटा वयलो आंबोली घाटाक जो एक आंबोलेचो धबधबो आसा जेका आंबोली वॉटरफॉल म्हणटा हो आंबोलेचो धबधबो एका वयर एका पॉयंटार चालू जाता आन त्या पॉयंटाचें नांव आसा पाट बंदारो आतां ह्या पाट बांदाऱ्याक वयताना जो म्हजो अनुभव आसलेलो तो खूब मोलाचो आसलेलो पाट बंदाऱ्याक वयताना आमी आनी म्हाज्या वांगडचे जे म्हाजे वांगडचे जे सवंगडी आसा अशे आमी पांच स जाणा गेलेलीं वयता तेन्ना आंबोलेच्या मेन बर्ड वॉचींग सँटरांतल्यान आमीच वसपाक चालू केलें आमी चलत गेलीं आनी चलत वयतगीर पाट बंदऱ्यार पावतना आमकां वेगवेगळे अणुभव आयले आमी भिंगुल्ल्यो पळयल्यो जेका आमी भिरमुट्यो म्हणटात त्यो पळयल्यो भिरमुट्यो वेगवेगळ्या प्रकारच्यो आसतल्यो तितुंतली फॉरॅस्ट ग्लोरी म्हणून जी भिरमूट आसलेली ती आमकां खूब प्रमाणांत दिसली आतां ही फॉरॅस्ट ग्लोरी जी आसा तिका रानांत खूब इंपॉर्टन्स आसा ही फॉरॅस्ट ग्लोरी जेव्हा मच्छरी ज्यो जालेल्यो आसता त्या मच्छरींग ती खाता जेणे करून अशे जे वॅक्टर जे दुयेंतां एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार पावयता ह्या वॅक्टरांक ती मारून उडयता त्यो भिंगुल्ल्यो पयल्यो ताज्या मुखार वयतगीर आमकां पीट रसल व्हायपर दिसलो जो जेका आमी फुरशें म्हणटा ते फुरशें दिसले आमकां तेज्याच वांगडा फुडें वयता वयता वेगवेगळ्या प्रकारचे आमकां बटरफ्लाय म्हणजे पाखे दिसले तेज्याच वांगडा मुकार वयताना आमकां गयो दिसलो आतां तो गयो दिसताना तुमकां सांगपाचें म्हटल्या की रस्त्या वयल्यान जे आमी वयना वयतालीं रानांतल्यान चोलोन तेन्ना तो गयो इतलो शांत उबो आसलेलो जाल्या त्या आंबोली गांवातले गांवकरी जेन्ना वयताले तेन्ना सुद्दां त्या गयान अटॅक करूं ना आतां हेज्या वयल्यान आमकां म्हूण म्हणजे हेज्या वयल्यान आमी सांगूंक शकता की म्हणटा पय की गये दिसले आल्या गये अटॅक करता तशें कांय आसाना जाल्यार जेन्ना समजा एखादें खंयचें जनावर दुखपात जालेलें आसा जाल्यार स्वताचो सॅल्फ प्र कितें म्हणटा तो सॅल्फाक स्वताक प्रॉटॅक्ट करपाक सॅल्फ प्रॉटॅक्शन म्हणून तें मातशें वायलंट जाता नाजाल्यार तेंच्या वाटेक आमी वसाना जाल्यार तीं कांय करिना तेज्या मागीर आमी फुडें गेलीं फुडें वयता वयता आमकां देवकोरो दिसलो देवकोरो दिसतगीर मुखार वयतगीर आमकां पाठ बंधारो ह्या पॉयंटार आमी पावलीं आतां पाट बंदारो म्हणटगीर थंय बाबा अशें जालेलें की हा सकयल येदो व्हडलो धबधबो व्हांवता म्हणजे वयर सुद्दां खूब मोट्टें उदक आसतलें अशें आमकां दिसलें पूण तशें वयर नासलेलें खूब वाठारांतल्यान म्हणजे स सात वाटेतल्यान बारीक बारीक झरे व्हांवताले आन ते जे झरे आसा ते झरे फक्त पावसांतल्यान व्हांवताले ते झरे जेन्ना एकटांय येवन एका जाग्यार मेळटाले तेन्ना ते बारीक बारीक झऱ्यांचो प्रवाह एकत्र जावन मागीर एक मोठो धबध म्हणजे मोठो झरो मोठो उदकाचो स्त्रोत तयार जातालो आनी हो उदकाचो स्त्रोत जेन्ना त्या वयल्या पाट बंदाऱ्या वयल्यान सकयल येतालो तेन्ना तो धबधब्याचें रूप घेतालो हाज्या वयल्यान म्हाका तरी एक कळ्ळें की जरी दिसपाक गोश्ट बारीक आसली जाल्या बारीक बारीक गोश्टी जेन्ना एकठांय येता त्यो गोश्टी मोट्या रुपान म्हणजे मोठ्या खंयच्या तरी एका ऑब्जॅक्टान ते रुपांतरीत आसा अशें म्हणटा की बारीक बारीक न्होंय ही एक जाली कितक्यो न्हंयो एक जावन एक समुद्र घडटा हो जो म्हाजो एक्स्पिऱ्यंस आसलेलो पाट बंदाऱ्याचो तो खूब अनमोल आसलेलो कित्याक हांयेन निसर्गा वांगडा कशें म्हणजे निसर्गांतल्यो खु थोड्यो नवीन गोश्टी पळयल्यो हा एक तीं काण्णां काय काट्टा कितें आसता तीं लागता तीं पळयलीं आनी हो सगळ्यो गोश्टी निसर्गांतल्यो अनुभव कोरप म्हजे खरेंच दोळ्यांक खूब सुखद आसलेलें शहरान रावपी लोकांक ह्यो कांयच गोश्टी खबर आसाना बट जेन्ना तुमी निसर्गान एखादो असो हायक करता तेन्ना तुमकां ह्यो गोश्टी कोळोन येता तेज्याच वांगडा एक दांतोडी म्हणन आसलेली दांतोडी म्हणन एक झाड आसलेलें तें आमकां वाटेर दिसलें आनी एका खंयच्या तरी एक्सपर्टान आमकां सांगलें की ती दांतोडी आसा ते पयलींच्या काळान जे युध्दा बी जाताले तेन्ना तें झाड वापरलें जातालें त्या झाडाचो दीक जर दांताक लागलो जाल्या दांत सगळे मोडोन वयताले म्हणजेच मुळा सकट दांत हुमटताले म्हणन तेका दांतोडी म्हणटाले हो जालो म्हाज्या हायकाचो एक्स्पिऱ्यंस आतां खास असो सुर्यास्त सुर्योदर जर म्हाका विचारलो जाल्यार एक सुर्योदय जो म्हाका याद आसा तो म्हणजे हांव मुंबय गेलेलें आनी म्हाज्या वांगडा म्हाजें फ्रँड आसलेलें आतां ताणें म्हाका सुर्योदय व्हो पोळोवपाक व्हरपाचें ठरयलें पूण तेज्या पयली म्हुणू लागलें की आयज आमी सुर्यास्त पोळोवया म्हुणून तेज्या वांगडा आमी जुहू बिचार ज् जुहू चौपाटीर गेलीं आतां जुहू चौपाटीचेर वसपाचें कारण म्हणजे थंय वयतगीर आमी पळयलें की लोक इतले आपल्या आयुश्यान बिजी आसता की तेंकां थंय येतगीर तो एक जर एक क्षण जो आसता तो खूब मोलाचो आसता थंय बसोन आपल्या फ्रॅण्सां वांगडा उलोवप आपल्यो ज्यो आपलें जें टँशन आसा तें समुद्राक सांगप हें खूब इंपॉर्टण्ट आनी अशा तरेन समुद्र जो आसा पय तो आपल्यो सगळीं टँन्शनां हें करून व्हरता आन तेज्या वांगडा सुर्यास्त तो कलर तो रंग इतलो मोहक आसता की तेका पळयतगीर मनाक एक शांतता गावता जी शांततेक आतांचे पिडी तरी म्हणजे आतांच्या पिडीक त्या शांततेची गरज आसा